हा हा जी ॿुधायो हा मां ड्रेसियूं सिबंदी आहियां ड्रेसूं ब्लाऊज हिकदमि जेको वणंदो हुजेव सभु मां सभु सिलाई ॼाणा थी हा जी हा हा भले हा जीअं तव्हां चवंदव त मूंखे हीअं ॿाहूं रखाइणियूं आहिनि त तव्हां भले रखाए था सघो अॼुकल्ह रवनि में लेसूं लॻराइड़ जो रवाजु आहे त तव्हां इएं चवंदव ॿाहिनि जूं डिजाइनियूं तव्हां खे जेकियूं वणंदियूं हुजनि जीअं चवंदव तीअं मां तव्हां खे सिलाई करे ॾींदमि अॼुकल्ह फूकियुनि ॿाहुनि जो रवाजु अथव निकितो आहे तव्हां फूकियूं ॿाहूं करायो मस्तु लॻंदव ड्रेस ते हा ब्लाऊज सिबूं था हा हा भले जीअं तव्हां जी इच्छा हा मां हिकु गिराक अॻिमें उन मूंखां मां उन खे पंहिंजी रीति सां ऊचा ऊचा कपिड़ा वठी पंहिंजे नमूने मस्तु सिॿी ॾिना हुया पाटी में पाईनि जो तव्हां चओ त भले मां वठी अचां ऊचा कपिड़ा न त तव्हां खे जीअं वणे त तव्हां बि वठी करे मूंखे ॾेई वञिजो

हा हा मां वठी ईंदमि तव्हां जे लाइ पंद्रहं वॻा तव्हां खे सिबाइणा अथव न हा पंद्रहं वॻनि हा पंद्रहं वॻनि लाइ अॼुकल्ह डार्क कलर जो रवाजु ॾाढो आहे जीअं कि कारो थिए थो मैरून थिए थो बिलू आहे इहे सभु घाटा कलर ॾाढा कलर ॾाढा हलनि हा जी जी हा अछो हिकिड़ो मां तव्हां जे लाइ वठी ईंदमि अने हिकिड़ो कारो बि वठी ईंदमि ॿिया शादी में तव्हां पाए सघो बिलू मरून अहिड़ा सभु घाटा कलर ॾाढा हलनि पिया त मां तव्हां जे लाइ सभु घाटा कलर वठी ईंदमि तव्हां खे हा हा हा हा हा ॿई आहिनि शरारा पाइनि शरारा पाइनि थियूं साड़ी आहे ब्लाऊज चनियो आहे त तव्हां खे कंहिं प्रमाण कीअं हा हा उन लाइ तव्हां वन पीस उन लाइ तव्हां शरारा हा शरारा तव्हां खे रिसेप्शन ते सुठो लॻंदव हा घाघरा चोली हुजे उन लाइ रओ उन जे मथां नेट जो सुठो लॻंदव घाघरा चोली जे उहो तव्हां जी घाघरा चोली मां मरून कलर जी वठी ईंदीमांव मरून कलर जो ब्लाऊज़ हा सॼो सेम पायो न त मस्तु लॻंदव त सॼो त सॼो उहो घाघरा चोली जेको तव्हां खे करिणो अथव उहो कलर जो हिकु जहिड़ो मस्तु लॻंदव बाक़ी जीअं तव्हां चओ रवाजु अथव मस्तु हिकु जहिड़ो पाइण जो या मथां बंदी बि पाइनि था रओ न पायो त तव्हां खे मथां बि हा

हा भले मां वठी ईंदीमांव तव्हां जे लाइ पंद्रहं ई वॻनि जा सभिनी लाइ कपिड़ो मां वठी ईंदीमांव हा हा ईंदी

हा हा

हा हा हा पइजामे वारो हिकु वॻो हिकु अने शरारा कुर्ती उन ते शॉट कुर्ती हूंदी आहे हिकु पइजामे वारो हिकु प्लाज़े जो बि फैशन आहे लॉन्ग कुर्ती ते प्लाज़ो पाइनि था उहो प्लाज़े वारो बि

हा हा हा

म्जीघिं सिलाई हिकु वॻे जी सत सौ अठ सौ थींदव हिकु पीस हिकु वन पीस ठाहियो हिकु मां साड़ी ठाहियो हिकु मां शरारा कुर्ती ठाहियो हिकु मां पइजामे वारो ठाहियो हा हाणे भाउ एतिरो हले ई पियो थो अॼु त सभु पार्टी वेअर सिबण जा आहिनि त एतिरा त पूरा आहिनि हा ठीकु आहे हलो जेको थियो त मां तव्हा खे घटि करे ॾींदमि सभिनी घाटा कलर वठी अचांव तव्हां जे लाइ तव्हां ॿुधाए छॾियो कहिड़े कहिड़े ते कहिड़ो कहिड़ो कलर हिकु वाइट खपेव उन मां सादो पइजामे वारो वॻो ठाहियांव हा हिकु ब्लैक हिकु ब्लैक हा तव्हां सभु घाटा कलर वठी ईंदमि मरून मां तव्हां खे चयो चनिया चोली कंदीमांव वाइट मां शरारो कुर्ती कंदीमांव अने ब्लैक तव्हां साड़ी पाइजो त उन ते मस्तु नमूने जो मां तव्हां खे ब्लाऊज सिबी ॾींदीमांव

बंदी वारो बि हिकिड़ो वॻो तव्हां खे बंदी मथां पाइनि था कुर्तीअ जे मथां बंदी वारो बि लाइट कलर जो तव्हां खे गुलाबी कलर जो वठी ईंदीमांव हा हा हल्दीअ लाइ त येलो हा हल्दीअ लाइ त पीलो कलर हा हा हा हा हा हा हा हल्दी लाइ मां तव्हां खे पीलो सुठे नमूने वन पीस बि ॾींदीमांव

हा हा हा भले हले मां तव्हां जे लाइ सिॿियो आहे हा हा